हेलो सर हाँ सर आप ओला से बात कर रहे हैं मैं रिंकी आरोलिया बात कर रही हूँ मेरे को कैब बुक करनी थी सिकंदर कम्पु से मुरार के लिए तो आप बता दीजिए कितना पैसा लगेगा और फिर मेको दो से तीन बजे के बीच में वहाँ पे पहुँचना है तो मैं सिकंदर कम्पु रहती हूँ आप यहाँ पे आ जाइएगा अभी जितने भी बजे आप आएँ अपने को टाइम बता देगा न जैसे कि मैं वहाँ पे समय से पहुँचना है मेको थोड़ा बैंक में काम है और दस पंद्रह मिनट का काम है आप बाहर खड़े हो के वेट कर लीजिएगा मेरा जितना भी आपका ओला का चार्जेस होगा तो मैं दे दूँगी आपको पैसे और फिर मेको वहाँ से घर वापस भी आना है मुरार से सिकंदर कम्पु मे को वापस ड्रॉप कर देना फिर जितना भी उसका चार्ज होगा मैं आपको दे दूँगी और ट्रैफिक की भी मेको प्रॉब्लम नहीं आएगी वर्ना दूसरी कैब बुक करने में ज़्यादा दिक्कत आती है फिर दूसरी कैब बुक करने में चार्जेस वगैरह का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपका जितना भी बनता है मैं आपको दे दूँगी और नेक्स्ट टाइम से मैं भी मैं आपको बुक कर लिया करूँगी